हेलो भिण्डीके बीस रुपैआ आलूके पनरह रुपैआ बाजू आगे कोन सब्जी चाही परवलके अभी चालिस रुपैआ कथी कहलिए कोबीके अभी दस रुपैआ पड़ै हइ टमाटर आओर बीस रुपैए किलो सीम पचीस रुपैए किलो करैला पैँतिस परवलके अहाँके अस्सी रुपैआ किलो अभी नवका निकललै हँ बोलू चाही हमरा पास अहाँ जे सब्जीके माँग करबै करैला अइ भिण्डी हइ आलू हइ टमाटर अइ परवल अइ सीम अइ कोबी हइ रामतोरइ अइ हँ सब्जी अच्छा हइ क्वालिटी भी बढ़िआँ हइ हँ बढ़िआँसँ उपजै हइ सब्जी बहुत सब अच्छा अच्छा हइ नहि नहि खराब सब्जी अहाँके हम देबो नहि करब अच्छा सब्जी हइ क्वालिटी बढ़िआँ हइ हँ बढ़िआँ सब्जी हइ खाइओमे अहाँके नीक लागत

खाइओमे अहाँके बहु बीस रुपैए किलो अगर आलू लेबै तऽ अथी बारऽ रुपैए किलो होत परवल लेबै तऽ अस्सी रुपैए किलोके होत टमाटर लेबै तऽ बीस रुपैआ होत भिण्डी लेबै तऽ तीस रुपैआ किलो होत अच्छा क्वालिटीमे हइ आबै छी लेबैके लेल ठीक हइ आबू कि कहलिए हँ ठीक हइ आबू भऽ जेतै ठीक हइ